संस्कृत वा इंग्लीश ह्या भासां कडल्यान कोंकणी भास खूब तरेन प्रेरीत जाल्या पळोवपाक गेल्यार संस्कृत कांय आमचे जाणकार म्हणटात की कोंकणी ही संस्कृत भाशेंतल्यान उदेल्या हाचो उगम जाला पूण कांय जाणकार अशेंय म्हणटात की कोंकणी ही प्राकृत भाशेंतल्यान उगवल्या पूण कांय जाणकार अशेंय म्हणटात की संस्कृत आनी प्राकृत ही भास मेळोन इंगल कोंकणी भास जल्माक आयल्या संस्कृत ह्या भाशे भास आमकां कोंकणींतूय आडखळटा कांय पुस्तकांनीं आमकां संस्कृत उतरां सापडलेलीं आहां तशेंच इंग्लिशेंतलींय उतरां आमकां कोंकणी भाशेंत पळोवपाक मेळटात इंग्लिशींतली उतरां पळोवपाक उदाहरणार्थ कदेल कदेल जनेल हीं जीं उतरां आसात तीं पोर्तुगीज उतरां जेन्ना गोंयांत पुर्तुगेज आयिल्ले तेन्ना कोंकणी भाशेचेर तेंच्यांनी कोंकणी भास लोकांक शिकपाक आनी कोंकणी भाशेंत तांकां प्रेरीत करपाक पुर्तुगेजांनी तरी खूब वावर केला तशेंच कदेल आनी जनेल कदेलाक आमी इंग्लिशीन चॅर म्हणटात जनेल म्हणल्यार विंडो हीं आमकां हीं जीं उतरां आसात तीं आज लेगीत कोंकणींत घोळटात पिडींतल्यान पिडींत हीं उतरां चलीत चलत आयिल्लीं आसात तशेंच आज ही आज अशे एका अश्या एका पावलार थळार पावला की आयज आमकां कोंकणी विकिपिडियाचो सुद्दां उपयोग जाला जाल्लो आसा कोंकणी कोंकणी शब्दकोश लेगीत आयिल्लो आसा मोबायलाचेर जातूंत आमकां कोंकणी उतरांचो आस्पाव तशेंच ए आय फोर भारत हेंच्यांनी लेगीत इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा कोंकणी भाशेचेर काम चलिल्लें आसा आनी तें मुखार लेगीत चलत आसा अशें दिसता